म्हज्या प्रदेशांतलो खाशेलो विणपाचो तरा म्हणल्यार तोरण हय हांवे पारंपारीक तोरणाचो भेस विणपाक प्रयत्न केला तोरण हो तीन फुटाचो आसता जितलो रुंद दरवाजो आसता तितलोच लांब तोरण तोरण हाका मुखाल्ल्या दाराच्या दर्वांजाक लांबयल्लो आसता ताचे खाशेलेपण म्हणल्यार ते लोकांचे स्वागत करपाक बांदतात तो वेगळ्या वेगळ्या तरेचो आसता जसो शिप्यांचो सुताचो आदी हे तोरण चडशे वार्शीक उत्सवा वेळार लायतात जशे ती चवथ जावं दिवाळी जावं शिगमो तो लावप म्हणल्यार एक सकारात्मक बऱ्याची दिका दाखयता आनी बरें आयुश्य आनी खुशी एका मनशाच्या जिवनांत हाडटा जी वायट नदर आसता जांव वस्तू दोश तो तोरण बांदपावेल्यान पयस जाता हे विणपाक खूब वेळ लागता खरो पूण तितलेंच मजा येता जीव खुशालकायेन रावता आनी बरे विचार तकलेंत घोळटात